हैलो हँ की हाल चाल छै यौ आब अहाँ लग कोने शौके लोक आबैत छै जखन गाड़ीए खराब भेल तखने ने एबै नहि ओ देखियौ जे गाड़ी जे छै ने प्रायः चलैत चलैत रूकि जाइत छै बुझलियै आ बाँकी अही बहाने जे छै सर्विसिंगो भऽ जेतै अगर किछु देखियौ आब अहाँ जेना करबै तहिना ने हेतै एहन नहि जे गाड़ीके दामे लए लेबै ओहि हिसाबे देखियौ कोना की छै देखियौ आ नहि हँ नहि नहि मॉडल तऽ पुरान छै लेकिन ई तऽ एक हत्थू गाड़ी छै ओहिमे तऽ कोनो एहन नहि छै तऽ ओना हँ सेहो छै की करबै आब देखियौ गाड़ी चलैत तऽ छै कम सर्विसिंग तऽ मानि लिअ जे छै से दिन बहुत दिन भए गेलै हेँ लेकिन चललै हेँ दूइए हजार किलोमीटर पिछलाबेर जे सर्विसिंग करेने रहियै तहन इञ्जन पुरान भेलै तऽ छै ई तऽ हेबे करतै तैँ ने अहाँ लग एलहुँ नहि तऽ तहन ठीक रहितहुँ तऽ थोड़े ऐबतियै देखियौ ओसभ चीज अहीँके देखबाक यए ओहिमे हम तऽ किछु नहि कहब देख लियौ आ कोना की लगतै एकटा हिसाबसँ से अपने अरे ओ बाजारवला दाम नहि लगबियौ अपनवला दाम लगबियौ बुझलियै आ जे कमसँ कम होय आ जतबे जरूरी होय ओतबे लगबियौ बुझलियै नहि नहि से बात नहि छै लेकिन एहन नहि जे लए कऽ निकलियै आ फेर अहाँ लग आबी एहन नहि होना चाही आ लेकिन एहनो नहि छै जे हँ कने जे छै ने से अपनासँ देखियौ बुझि गेलियै आ ई मैकेनिक फेकेनिक छोड़ू ईसभ अहिना कहत अहाँके आब तऽ अहाँकेँ अपने ततेक अनुभव भए गेलए अहाँ तऽ हाथ लगेबै स्टेयरिंगपर अहाँ बुझि जेबै जे एहिमे की लगतै नहि लगतै बुझलियै जे लगतै से तऽ देबे ने करबै एहन तऽ नहि छै जे अहाँ अपना जेबीसँ कए देबै हँ हँ खर्चो कम होय आ कने चलए आ खर्च कम की देखियौ जे वाजिब छै से लगबे करतै तहन हँ अपन कनी जे छै से कम कए लेबै फीस बुझलियै सामानमे तऽ लगबे करतै ओ कोनो अहाँ अपना घरमे तऽ बनबैत नहि छियै बनि जाइत छै देख लियौ जेना जे छै ने ओहि हिसाबे कए लेबै आ हमरा बताए देब बुझलियै हँ हँ कोनो नहि छै जे वाजिब बात छै से कए लेब हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै